जोंनि न'खराव मा मा बिबार गायनानै दोनब्ला जोङो न'खरखौ समायना नुयो जों बिनि थाखाय गोबां मानसियानो जों बिबारखो गायखायोना जों गोबां मानसियानो बिबार नङाब्ला गोसोआ खुसि जायाना बेखायनो नख'रनि न'नि सोरगिदि जोङो बिबार बागान बानायो बे बिबार बागान बानायनायाव जों अनेखथा बिबार दोनो खिसुमान थाबावबो गायो जोङो न'नि सोरगिदिं ओ अवालफोराव साफाहाय थाबाव गायनानै जोङो बिबारखो दोनो जों बिबारखो जोथोन लायो गोबां दङ बिबारनि मुङा जेरै ओरैनो गारनानै दोनब्ला बे माबा बारि सेर सेर फोनानै दोनोब्ला बे दाउला खुंगुर होननाय फुल आरो गेन्दाय फुल बिसिबांबा समायना नुयो आरो बि बिबारखो आरो बि बिबारा जिरावनो साफा जायगायाव रज'यो बेयावनो बारखायोबो आरखि बिखोनो बांसिन समायना नुयो आरो जोंनि न'फोराव आरो थाबाव दङ रान्दिनि फुल होननाय दङ आरो नै दा डिसेम्बर फुल दं बिबारनि खामसालि सेर सेर बिखौ जोङो फोनानै दोनब्लानो बिबो ओरैनो जोंनि न' फोरा ओरैनो हासार गोनांखा थायो बेखायनो बेयाव बिबारफोरा दा डिसेम्बरावथ' डिसेम्बर फुला बिराद समायना बारो गेन्दाय फुल बारो गलाब बारो आरो ओजोंहा गिदिद गिदिद दालाइ गोनांबो गायो बिफां बेयो जाबाय जबा फुल आरो जबा फुलानो अनेखथा दङ गोजा गलाबहांबो दङो बिफोरो जोंनि न'खो समायहोयो जेनेबा जों बिल्डिं न' लुब्लाथाय जों बिफोर बिबार बागानखो बानायनांगौ जायो आरो थाब फोरावथ' अनेख मोजां मोजां फुल थायो आरो जों बिफोर फुलखोबो जों हाथायाव बायनानै लाबोनानै गायनानै दोनफैयो जों बिबारनि थाखाय न'खो बोरै समायहोगोन बिखो जोङो बयबो सानखायो जों समायहोनानै जोङो बे बिबारफोरखौ गायनानै लायो आरो जोथोनबो लायो बिबारफोरखो थाबाव गायब्ला दै होबाय थानांगो आरो बिलाइफोरा बारा जायोब्ला जों बि बिलाइखोबो खानानै गारनांगौ जायो आरो बे बिबार बागान बानाय नायाव ओरैनोथ' जोङो बिबार बागान बानायब्ला थाबाव गायनानै मोजां मोजां फुल बायनानै लाबोनानै गायनो हायो ओरैनो बारनायाथ' जोंनाव मा होनोथाय थगर दं आरो मा माबा गुफुर गुफुर गलाब बिबार बि गुफुर गलाब बिबाराबो खैबाथा दं गोजा गलाब दं गलाबथार दं गोजाबो दं अनेख फुल दङ आरो नाम खोनो बुंसनो हाया आरो बिबारा जों दा जोंनि गामियारि मानसिनियाव बांसिन जोङो दा बयनिबो न'खराव थाङोब्ला जों गेन्दायफुलखोनो नुयो आरो दा बिसेबा समायना बारफुदोंना बे बिबारा डिसेम्बर आरो बे गेन्दाय फुल ओमफ्राय आरो नै दाउला खुंगुर फुला बिखोनो जों साबसिन होननानै बयबो गामियारि मानसिफोरा बांसिनानो बि फुलखोनो फोनानै लायो आरो फिथाइआनो बेगरानो रज'योना बेखौ जोथोन लायाब्लाबो बियो इसेबां समायना समायना ओरैनो न सेराव गारना दोनब्लानो बारखायो आरो बे बिबारा बेखिनिआनो आरो आंनि बिबारनि सोमोन्दै बुंनाया